जोंनि गामिआव जुदि सोरनिबा आइथिं आखाइ बायोब्ला बैफोरखौ माखासे साखाथिआव थानाय अजा फोरनिआव लांनानै मुलि होनाय जायो एबा खाइफाया डक्टरनाव लांनानै बेखौ फाहामथाय होनाय जायो